गामक जे बूढ़ पुरान लोकसभ छथिन तऽ हुनका आब ओछानि धरऽ के बहुत बहुत कारण छै जेना किनको घरमे अंय धियापुता गामपर जेना बेटा पुतौहु छनि तँ बाहर रहय छनि हुनका केओ अंय टाइम सँ खेनाइ देनिहार नहि छनि तँ धीरे धीरे ओ कमजोर भऽ जाइत छथि हुनका ठेंहुन धऽ लैत छनि डाँढ़ धऽ लइ छनि ताहू लऽ कऽ ओ बिस्तर पकड़ि लैत छथि ककरो मोतियाबिन्द भऽ जाइत छै तऽ तहू लऽ कय नहि देखाइत छै तऽ अपन ओ ओछानि धऽ लैत छथि किनको एक्सीडेन्ट भऽ जाइत छनि तऽ तहू लऽ कऽ ओछानि धऽ लैत छथि तऽ ओहिमे छै जे हुनकर एक्सीडेन्ट भऽ गेलनि तऽ ओ केना फेर उठिकए ठाढ़ हेथिन तँ हुनका टाइम सँ जे हुनकर नास्ता छनि पानी छनि दर छनि दवाइ छनि केना हुनका देबनि जे हुनका ताकत हेतनि केना फेर ओ स्वस्थ हेताह केना ठाढ़ होइके कोशिश करताह नहि ओना अपनासँ चलल होइ छनि तँ कनी हाथ धराकए चलाइये देलियनि कने सटकासँ सटका लऽ कऽ चललाह तँ ओ देलियनि ओहिना कऽ कऽ हुनकर सेवा बरदासि कऽ कऽ हुनका ठाढ़ कयल जाय तँ हुनका कोशिशमे लागल रहै छी जे हम कोना हुनका ठाढ़ करायल जेतनि तेँ बूढ़ पुरान लोकके एहि एहि ढंगसँ सेवा कऽ कऽ हुनका कने देखल जाइ छनि ओहिना सेवा कयल जाइ छनि